जी हाँ प्रौद्योगिकी के लिए हमारे क्षेत्र में विभिन्न समुदायों के बीच एकता लाने के साधन के रूप में बहुत काम किए हैं हमने सोशल मीडिया पर भी विशेष समुदायों के लिए डराने धमकाने और नफरत फैलाने वाले समुदाय के लिए क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत जादा ऐक्टिव हो गया है तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोग दूसरे लोगों को डराते धमकाते हैं नफरत फैलाने वाले वीडियो भेजते हैं तो प्रौद्योगिकी ने विभिन्न समुदायों के बीच एकता लाने के रूप में बहुत अच्छा काम भी किया है और विशेष समुदाय के लिए डराने धमकाने नफरत फैलाने वाले भी अवशिष्टता हमारे सामने आई है